आंनि खेला गेलेनायाव आंनि देहायारि गोसोआरिया मोजां जानायखौ आङो मोनो जौगानायखौ मोननै मोनदों खारनायनि गेजेरजों आङो गावनि गोख्रैथि खारनायखौ आङो बारायनो हादों आरो आंनि देहाया साबसिननिफ्राय हामसिन जौगाबोदों आरो खारनायनि उनावहाय आङो गावनि देहाखौ रेजें मोनदों आरो आंनो बांसिनै खारनो हानायनि गोहोखौबो आङो मोनदों आरो आङो जेब्ला खारखांनानै फैनानै रेस्ट लाफैयो अब्ला आं गावखौनो गाव देहाखौ रेजें मोनो आरो थाजिम मोनो आरो साननाय हनाय ओरै गोगो देहा मोनदे मोन्नो हाय मोन्नो हादों बेखायनो आङो आंनि गोसोआरि देहायारि याव खारनाया गोबां गोहोम खोख्लैदों जायनि जाहोनाव आङो जेब्लाबो खारनायखौ सामफ्रामबो दसे दसे आङो थाइम खालामनानै लादों सम होनानै लादों